हमरा सबके गाममे जे स्टेडियम छै तऽ ओ स्टेडियम बैसबाक लेल सीटके व्यवस्था कयल गेल अछि बढ़िऑं पानिके व्यवस्था कयल गेल अछि जाहिमे अहाँके जतेक भी आबै छलै हेँ खेलय लए क्रीडा के जे भी स्टूडेन्ट आबै छलै हेँ तऽ हुनका हर तरहके जे छै सुबिधा प्रदान कयल गेल अछि जाहिमे बैठै के सुबिधा पानि छाँव हर तरहके रहैत अछि